हाँ हमारे क्षेत्र में एक्सरे सी टी स्कैन और एम आर आई स्कैन के लिए बढ़िया अडवांस उपकरण मौजूद हैं हमें किसी भी प्रकार की जाँच करने के लिए चाहे वह रक्त परीक्षण हो मूत्र परीक्षण हो सी टी स्कैन हो रक्तचाप की जाँच हो उसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता हमारे क्षेत्र में मेडिकल और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में उनकी स्वयं की पैथोलॉजी और जितनी भी सुविधाएँ जो मैंने ऊपर बताई जैसे कि एक्सरे सी टी स्कैन इन सब के लिए एक एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये जाँचें बहुत ही वाजिब रेट में वहाँ पर करी जाती हैं और जिनकी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी के समय पर हमें मिल जाती है इसके लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है बस वहाँ जाना होता है अपना ब्लड सैंपल देना होता है और हमें रिपोर्ट दो से तीन घंटे के अंदर पर मिल जाती है और हमारे क्षेत्र में इसके अलावा पैथोलॉजी और हार्ट से संबंधित जितनी भी जाँचें होती हैं इसके अलावा किडनी से सम्बन्धित जितनी जाँचें होती हैं सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं